महाराष्ट्र जे स्कूलनि में टीचरन्स जी ॾाढी कमी ॾिठी वई आहे हिक हिक टीचर खे पंजाह पंजाह सठि सठि ॿार संभालणा था पवन जंहिं करे ॿारनि ते बराबरु ध्यानु बि नथी ॾई सघे ऐं ॿार बि सुठे नमूने पढ़ाई नथा करे सघनि टीचर ट्रेनिंग जी जाम कमी आहे ऐं ॾिठो वञे त अॼु कोई बि टीचिंग लाईन में अचणु नथो पसंद करे छो त सरकार हुननि खे उहे सभु सहूलियतूं नथी ॾिए जेके कम्पनियूं वॾियूं वॾियूं कम्पनियूं जोब लाइ माण्हुनि खे ॾियनि थियूं